हमे रिपोर्टर बोलै छियै हमे अहाँ से किछु पुछि सकैत छी अहाँके गाँवमे की सब विकास भेल यऽ पिछला पाँच सालमे आओर खेलकूदके बारेमे केना चलैए

अच्छा आओर सब रोड आर पानि तानिके व्यवस्था अच्छा हँ हँ हँ ठीके छै तब आओर आओर सब विकास पाँच सालमे आओर की सब भेल यऽ बताबु आओर सब अभी कोन चीजके भए रहल छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हँ आओर सब आइ काल्ही कोन चीज होइ छै अहाँके गाँवमे

आओर सब विकास भइयै गेलै हइ और अहाँके वार्ड नम्बर कत्ते छियै